साढ़े इत्थें न भारती फैस्टिवल जिस दिन कोई शैल चीज़ जियां साढ़े बरसांत दिन अस ओह् बनान्ने जेह्ड़ी साढ़ी ओह् केह् आखदे उसी दुद्ध आह्ली सवेइयां जां सुक्की सवेइयां अस बंडने पुड़े छूड़े होई गे मतलब अस मिठाई छिठाई होई जियां जलेबियां होई जेह्ड़ी दिवाली उप्पर भुग्गे उप्पर ओह् होई गेआ मिट्ठा नेही नेही चीज़ां अस बनान्ने फैस्टिवल बिच्च